دیہات كے علاقوں میں اكثر آپ كو كسان ملیں گے جو كہ اپنی كھیتی باڑی كر كے اپنا گھر چلاتے ہیں اپنے بال بچوں كو سنبھالتے ہیں لیكن ان سب كے باوجود كسان كوبہت سارے چیلنج كا سامنا كرنا پڑتا ہے جیسے كہ كبھی كبھی ان كے پاس مالی اعتبار سے وہ بہت كمزور ہوتے ہیں ان كے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے جو وہ اپنی كسانی كر سكیں اپنی كھیتی باڑی كر سكیں اور اسی طریقے سے كبھی كبھار اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے كہ ان كے كھیت كھلیان سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں یا كبھی كبھی اتنا سوكھا پڑ جاتا ہے جس كی وجہ سے ان كی كھیت سوكھ جاتے ہیں اور ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن كی ضرورت كسان بھائیوں كو پڑتی رہتی ہے اور اس كے لیے حكومت كو دھیان دینا چاہیے كہ بہت ضرورت ہے كیوں كہ كسان ایسے لوگ ہیں جو كہ جن كی مدد سے ہم لوگ زندہ رہ سكتے ہیں كیوں كہ اگر كسان ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں جینے میں بہت دشواری ہو سكتی ہے كیوں كہ سارے اناج سارے غلے انہیں كسانوں كی محنت اور انہیں كے صبر كا نتیجہ ہے